स्वयं सहायता समूह हिकु ओबनोचो अनऔपचारिक संग ई आहे जंहिं में ग़रीब तबिके जूं महिलाऊं पाण में गॾु थी करे हिकु संगु ठाहीन्दियूं आहिनि जंहिं में पंहिंजी बचति मां थोरो थोरो हिसो गॾु कर फंड कंदियूं आहिनि ऐं उन फंड में कंहिं खे जीअं कम लाइ ज़रूरत हुजे पंहिंजो कमुकार वधाइण लाइ पंहिंजी ग़रीबीअ खे दूरि करण लाइ त उन मां हू फंड उधार वठी सघनि था जंहिं में उन्हनि खे थोरो हिसो व्याज जे रुप में ॾियणो पवंदो आहे पर उन सां छा आहे त फ़ाइदो ई थींदो आहे छो जो हू बि कम करण लाइ पैसे जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं पैसो बैंकुनि में वञो त मिलणु मु मुश्किल आहे पर हीउ पाण में रु पंहिंजे आड़े पाड़े वारा ई ठाहे करे ऐं उन में ई महिलाऊं गॾु थींदियूं आहिनि त महिलाउनि जा जीअं उद्योग आहिनि जीअं पापड़ उद्योग आहे मसाल्हा उद्योग आहे अचार उद्योग आहे काफ़ी म वड़ी मंगोड़ी उद्योग आहे इन्हनि कमनि जे लाइ हू पाण में गॾु थी करे ऐं उहो कमु कनि थियूं उन्हनि जी ग़रीबी उन्हनि सां दूरि थी रही आही काफ़ी कुझु फ़ाइदा आहिनि